हेलौ

औ औ नों दा बिलायखौ गोथाङै नांगौ ना फोरान्नानै नांगौ साफाराउ मा नोंनियाथ' ए ख्लास बि ख्लास थायोना दुइहाजार थिन हाजार बिदि थायो जेखि जाया ओरैनो सरासन्स्रा नर्मेला जेनेबा सादस' आदस' फन्द्रस' बिदि जाहैयो आरोना गैयाबाबो गांथामनि बा गोजौयाव थायो बिदि थारमाने बे बै साहानि बिलाइ बै गोर्लै गोर्लैया बेखौ इग्स्थ्रा बानायो ना बे बेराद मानि रेन्सा एसे बारा मोननैबो नर्मेलाथ' नर्मेलाबो मोजाङानो ओमफ्राय नर्मेलावबाबो नोङो सादसट हाजार बार' फन्द्रस' बिदिनि बायनांगोन आरो किजियाव मोजांथाराव आरो आमफ्राय ओरैनोथ' नर्मेलाव जेनबा बिदिनो सारिस' फासस' सइस' लास्थयाव आरो आदसा सा अह लांनो हागोन लांनो हानाया मिलाय जागोन बे सरखारनि रेथखौ नायनानै दा खमायनाया खमायजागोन सरखारि रेथखौ नायग्रो नांगोन आंबो दा गोसोयाव गैयाना बुस्थुखौ नायग्रो नांगोन आरो दिलिबारिबो जायो ओमफ्राय लांबाबो हरनो हायो बे खम्बेसमेल गारि भारा दान्नानै मेनेज खालामनाय जायो आरोखि बुस्थुया बिदि आरो दा हैबाथ' आङो खेरिं रेन्जखौ लानाय जागोन गारि भारानि माबाखौ बिदि नायनायजागोन दे बे गबमेन्ट स्खिलयाव नायनांगोन सरखारि स्खिलाव ओरैनोथ' जेनबा जों फान्नायखौसो खिथादों आरो होम दे दे दे दे